अगर भविष्य में मुझे कभी गाना गाने का मौका मिला तो मैं जरूर गाना चाहूँगी क्योंकि मेरी वैसे आवाज तो सुरीली नहीं हैं पर मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की और कभी किसी अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिल गया तो मैं जरूर जाऊँगी क्योंकि कोशिश तो मैं करती रहूँगी कभी न कभी तो सीखूँगी ही और वह जिस टाइम मैं सीख गई उस टाइम तो फिर मैं जरूर जाऊँगी सही जैसेकि इंडियन आइडल हो गया उसमें मैं जरूर जाना चाहूँगी वो मेरा फेवरेट शो है रीऐलिटी शो जिसमे काफ़ी लोगों की पहचान भी हुई है मतलब उसपे जाकर कई लोगों फेमस भी हुए हैं सिंगिंग के थ्रू और मुझे काफ़ी पसंद भी आता है